योग सिर्फ़ु हिकु कसरत न आहे कसरत में त माण्हूं सिर्फ़ु शारीरिक क्रिया कंदो आहे परि योग में माण्हू शारीरिक मानसिक ऐं भावनात्मक क्रिया कंदो आहे योगासन शरीर जी बनावट ठाहे रखंदो आहे जॾहिं व्यायाम शरीर जी गतिशीलता वधाईंदो आहे एक्सोसाईज़ में माण्हूं पंहिंजी साह ते ध्यानु न ॾींदो पर उन जो साहु काफ़ी तेज़ु हलंदो आहे